मेरी लाइफ बिच्च ते टेक्नोलाजी ने मतलब बड़े सारे टेक वैसे ते टेक्नोलाजी ने बड़े ज्यादा चेंजिंग जेह्ड़ी ऐ स्हाड़े वर्ल्ड च कीती दी ऐ टेक्नोलाजी ने ऐसे टेक्नोलाजी दे बजह ने अज्ज जेह्ड़ा इंसान ऐ ओह् चांद तकर पुज्जे दा ऐ ते टेक्नोलाजी दी गल्ल करने आं तां टेक्नोलाजी ने स्हाड़ी लाइफ बिच्च बी बहुत ज्यादा चेंजेस जेह्ड़ियां न कीती दियां न जियां कि टेक्नोलाजी ने कंप्यूटर जेह्ड़े न ओह् बनाए दे न होर मो स्मार्टफोन जेह्ड़े न ओह् बनाए दे न ते कंप्यूटर उप्पर असेंगे बड़ी ज्यादा हेल्प होंदी ऐ कि जियां कुछ बी तुसें डाक्यूमेंट्स बगैरा प्रिंट कराना होऐ ते तुस कम्प्यूटर प्रिंटर प्रिंटर उप्परा तुस प्रिंट कराई सकने कुछ बी नोटपैड व वर्ड तुसें किश बी करना होऐ तां ओह्दे बिच्च कम्प्यूटर बिच्च सारा थुआढ़ा जेह्ड़ा कम्म ऐ होई सकदा ऐ पैह्ले टेक्नोलाजी ते ऐ हा कि पैह्ले इक टेलीविजन होंदा हा ते ओह् टेलीविजन इक पूरे रूम बिच्च होंदा हा ते उत्थें यूज करदे हे उसी ते टेक्नोलाजी ने इन्नी ज्जादा चेंजेस कीती ऐ कि ओह्दे बाद कम्प्यूटर जेह्ड़ा ऐ ओह् इनवैंट कीते दा ओह्दे बाद कम्प्यूटर दे बाद उनें न एह् हा कि कंप्यूटर जेह्ड़ा ऐ अस चुक्कियै कुतै लेई नी सकदे हे ते इत्त गल्लै उनें जेह्ड़ा ऐ अज्जकल जेह्ड़ा ऐ लैपटाप बी आई दा ते लैपटाप गी एह् ऐ जे अस अपने कन्नै हर कुतै गी लेई सकने न ते टेक्नोलाजी दी बजह कन्नै स्हाड़ी लाइफ च बड़े ज्यादा चेंजेस होई इक ते आई गेआ लैपटाप ओह्दे बाद हून स्मार्टफोन बी जेह्ड़ा एह् ओह् बी इनवैंट कीते दा ते फोन दा स्हाड़ी लाइफ च बी बड़ा ज्यादा असर ऐ क्योंकि मेरी मेरे बिच्च मेरे मेरे मिकी दिक्खेआ जाए ते मेरे बिच्च स्मार्टफोन ई जेहड़ा ऐ टेक्नोलाजी दी बजह कन्नै गै मेरी लाइफ गी उस चेंज कीता ऐ क्योंकि फोन जेह्ड़ा ऐ मतलब अज्जकल ते सारे कोल कंपल्सरी होई गेदा क्योंकि फोन ते फोन दे बिना अज्जकल किश बी नेईं ऐ क्योंकि फोन होगा पैह्ले थोआढ़ी एजूकेशन होनी क्योंकि एजुकेशन मतलब कि स्कूल बी तुसेंगी थ्होंदी बट थोह्ड़े दिन कोरोना जेह्ड़ा हा कोरोना आए दा हा ते कोरोना दी बजह कन्नै बच्चे जेह्ड़े हे स्कूल नेईं जाई पांदे हे कालेज नेईं जा जाई पांदे हे ते ओह्दे कारण जेहड़ा ऐ आनलाइन स्हाड़ा सारा सिस्टम गै जेह्ड़ा होई गेदा आनलाइन होई गेदा हा ते एह् बी टेक्नोलाजी दी बलौ बदौलत कि अस फोन उप्पर क्लासिस अपनी एटेंड करी पांदे पा दे ते ओह्दे कारण स्हाड़ी पढ़ाई ऐ जेहड़ी ड्राप नेईं होई दी ऐ ते ओह्दे बाद स्मार्टफोन बिच्च तुसें किश बी दिक्खना होऐ पूरी दुनिया दी खबर जेह्ड़ी ऐ तुस फोन बिच्च दिक्खी सकने हर एक्क चीज कुज किसी बी चीज़ै गी तुसें किश पता करना होऐ ते गूगल उप्पर तुसें सिर्फ सर्च करना होर सारा किश आई जंदा ते एह सारा जेह्ड़ा ऐ टेक्नोलाजी दी बजह ने ऐ स्हाड़ी लाइफ जेह्ड़ी चेंज होई गेदी होर बोह्त ई मतलब टेक्नोलाजी जेह्ड़ी ऐ बहुत ज्यादा तरक्की करी जा दी होर एह साढ़े बेल्लै बड़ा ई बेनिफिट ऐ